हम अपन भविष्यमे ई चाहैत छिऐ बाल बच्चा आदमी बनए नीक आदमी बनि जाइ बाल बच्चाकेँ पढ़ाबऽ लिखाबऽ ओकरा अच्छा शिक्षा दऽ पढ़ै लिखै आगू जाए कऽ सभ सोचैए अपन अपन बाल बच्चाकेँ बढ़िआँ आदमी बनाबु नीक आदमी बनए तऽ आगू चलिके बढ़िआँ भविष्य जे हम देखलहुँ से हमर बाल बच्चा नहि देखए बाल बच्चाकेँ भविष्य हमर बढ़िआँ बितए बढ़िआँ रहए ओकर आगू कए जेनरेशन बढ़िआँ बितए सभ चीज बढ़िआँ रहए घर दुआर बाल बच्चा सभ की इहाँ लड़की छै तऽ लड़कियोके पढ़ाबो लिखाबो ओहो नौकरी चाकरी करए ओकर शादी बिआह नीक घरमे हुए बढ़िआँ ओकरो भविष्य उज्ज्वल हुए आदमी नौकरीके च इएह चाहै छै आ बाल बच्चा लऽ सभ कोइ अपना बाल बच्चा लऽ सभ अपन खुशहाल जिन्दगी लऽ चाहै छै हमर बाल बच्चा सभ खुश रहै नीक रहै बढ़िआँ रहै अच्छा पढ़ै लिखै आदमी बनै नौकरी चाकरी हुए नौकरी चाकरी हुए नीकसँ रहै सभ